جامعہ سلفیہ بنارس یا وارانسی سلفیہ یونیوسٹی ایک اسلامی جامعہ یا دینی یونیوسٹی ہے جو بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں واقع ہے اس کی بنیاد انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے رکھی تھی اس کا افتتاح ہندوستان میں سعودی عرب کے اس وقت کے سفیر یوسف الفواز نے کیا تھا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا سلفی اہل حدیث تعلیمی ادارہ ہے اس یونیوسٹی کو سعودی عرب کی حکومت نے مالی اعانت فراہم کی اور بیشتر اساتذہ سعودی عرب کی اسلامی یونیوسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں سعودی عرب کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں کو اس یونیوسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیتی ہے جامعہ سلفیہ یہ ایک بہت بڑا مرکز ہے یہاں پہ ایڈمیشن لینے سے پہلے فام اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد انٹیرنس بیٹ کرنا پڑتا ہے اور وہاں متوسطہ اولی سے لے کے عالمیت عالمیت ثانی تک پڑھائی ہوتی اس کے بعد جو ہے فضیلت کی بھی فضیلت کا بھی شیکشن ہے اور حفظ بھی کی بھی پڑھائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کی بھی پڑھائی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے سینٹرل لائبریری ہے اور بچوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے اور ہاسٹل وغیرہ کا بھی انتظام ہے ماشاء اللہ اور ہاسٹل کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام بھی بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ اساتذہ کرام جو ہے بچوں سے الگ ہو کر اپنا ان لوگ اساتذہ کا ایک ہیڈ کوا اساتذہ کا ایک کواٹر بنا ہوا ہے سب کا وہاں پہ رہتے ہیں اور بچ اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی کھیلنے کودنے کا بھی انتظام ہے آؤٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ عصر کے بعد ہوتا ہے عصر کے با عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے آؤٹنگ کا اور چھٹی وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے مطلب گھر جا سکتے ہیں چھٹی لے کر اور ہفتہ واری انجمن کا بھی انتظام ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر ہر کسی کو ہفتہ واری انجمن میں حصہ لینا پڑتا ہے تق تقاریر کرنی پڑتی ہے الگ الگ ٹاپک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہفتہ واری انجمن کے ساتھ ساتھ ایک ایونٹ بھی وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ حصہ لیتے ہیں پروگرام ہوتا ہے اچھا وہاں پہ لوگ حصہ لے کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ مطلب یہ یہ میں کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ کی تعداد تقریباً پچاس یا ساٹھ ہوگی اور حفظ والوں کو الگ شیکشن کر دیے ہیں وہ اپنا الگ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ